मिट्ठड़ी साढ़ी डोगरी जेह्ड़े बड़े सारे बंदे नेईं बोल्ली सकदे ते अस में जिल्ले अपनी गल्ल वी करां ते बड़े सारे श बड़े सारे जेह्ड़े अस शब्द प्रयोग करने ओह् अस जेह्ड़े न हिन्दी दे प्रयोग करी करी लैन्ने कि के साढ़ी जेह्ड़ी बोल्ली ऐ ओह् हर इ इ इ'यां मनना ऐ कि हर दस किलोमीटर दे बाद साढ़ी बोल्ली च केह् होई जंदा किश ना किश बदलाव आई जंदे इस करियै डोगरी जेह्ड़ी ऐ कुते कुते ना मेल खाई लैंदी हिन्दी कन्नै ते जेह्ड़े बंदे डोगरी नेईं बोली सकदे ते असैं अगर कोई डोगरा बंदा ऐ उस्सी के बिना डोगरी बोलने आह्लै बंदे गी समझानी अपनी गल्ल ते ओह् टुट्टी टुट्टी भाशा च ओह् समझाई सकदा जां उस्सी पूरे अपने अपनी हत्थें हत्थु दे इशारे कन्नै उस्सी समझाई सकदा कि ओह् आक्खन केह् चाहंदा ऐ नेईं ते बंदे गी समझ आई गै शुड़दी कि डोगरी जेह्ड़ी ऐ हिन्दी कन्नै बड़ा मेल खंदी ऐ भाशा बक्खरी लेकिन मेल बड़ा खंदी इस करियै जेह्ड़ी ऐ जेह्ड़ा डोगरी नेईं बोलदे बंदे उनें डोगरा बंदा समझाई सकदा मिगी लगदा अपने अलग अलग तरीके कन्नै